साढ़ी रेयासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च जेह्के मतलब इत्थें दे लोकल लैंग्वेज साढ़ी डोगरी ऐ ते डोगरी कशा बगैरा जेहका लोक ज्यादा म्हत्तब ज्यादा म्हत्तब जेह्ड़ा दिंदे ओह् हिंदी न्यूज गी बी दिंदे न की के लोकें गी इत्थैं इंग्लिश घट्ट गै अज्जकल समझ आंदी हां जेहड़े अज्ज कल्लै दे जागत पढ़े लिखे दे न ओह् फ्ही बी इंग्लिश न्यूज गी समझी लैंदे न बड़ी मती लेकिन उनेंगी जेह्के साढ़े बजुर्ग न बचैरे स्याने स्याने बंदे न जिनें घर अपने रेडियो रक्खे दे जां फोनै उप्पर गै अज्जकल एफ एम उप्पर गै जां न्यूज बगैरा सुनदे तां ओह् ज्यादा कशा ज्यादा डोगरी न्यूज सुनदे ते उत्थां बाद जेह्ड़ा ज्यादा म्हत्तब दिंदे ओह् हिंदी न्यूज गी दिंदे कि के उनेंगी हिंदी जेह्ड़ी ऐ अच्छा तरीके कन्नै समझ आई जंदी ते फ्ही ज्यादा तां ओह् डोगरी न्यूज गै सुनदे कि के डोगरी न्यूज एह् ऐ के कन्नै मतलब हर जगह बोलने गी किश गै कोई अक्खर होंदे न शब्द जेह्ड़े होंदे न ओह् मतलब अस नेईं बोली सकदे हां जेह्ड़े सुने दे नेईं होंदे लेकिन एह् हिंदी दे डोगरी दा एह् फर्क ऐ कि मतलब एह् थोह्ड़ी इयां मिलदे मिलदे बी हैन के जियां के गल्ल होंदी ऐ तां ओह् मतलब हिंदी ते डोगरी दी मिलदी जुलदी बी होंदी ऐ तां गै हिंदी बी कि ज्यादा साढ़ी रेयासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च साढ़े ग्रांऽ बिच्च इसी ज्यादा म्हत्तब दिंदे न ओह् ऐ डोगरी कशा बाद हिंदी लैंग्वेज ते एह्दे उप्पर गै हिंदी लैंग्वेज जेहड़ी अच्छी इक मतलब अच्छी न्यू ओह् ऐ एह् न्यूज सुननी जां किश बी कोई बी मतलब होंदा तां ओह् ज्यादा हिंदी न्यूज गी गै प्रेफर दिंदे दे इंग्लिश न्यूज गी घट्ट बद्ध गै सुनदे आं कि के लो समझ नेईं आंदी ते लोकल इत्थैं दी जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ साढ़ी ते ओह् डोगरी गै ऐ भई कि के डोगरी कशा बाद जेह्की दूई ऐ तां ओह् ऐ हिंदी ते हिंदी सुनने कन्नै होर बी चीज़ां सखोंदियां जियां डोगरी ऐ तां डोगरी दी खाल्ली खबर गै आंदी उत्थां दा गै सुनी सकदे हो जां होर बी जेह्ड़े प्रोग्राम आंदे सबेरे सुप्रवात बगैरा रेडियो उप्पर सुनदे में बी सुनदा होन्नां जिस बेल्लै मेरे घर दादू जी रेडियो लांदे न तां में उंदे कश बौंह्दा हा मिगी बी इक इयां इंटरेस्ट मजा औंदा ते अ'ऊं बी कोशिश करदा हा कि अ'ऊं बी ज्यादा कशा ज्यादा डोगरी सुनां फ्ही डोगरी कशा हिंदी जेहड़ी हिंदी तां असेंगी बी समझ आंदी मेरे जेह्ड़े दादू जी ना मिगी बी पुच्छदे न उनेंगी कुछ गल्लें दा पता नेई लगदा के इसी हिंदी इयां बोलै दे केह् आखै दे तां उनेंगी फेर उनेंगी डोगरी च समझांदा तां अ'ऊ इ'यै दस्सना चाह्न्नां के साढ़ी लोकल लैंग्वेज डोगरी कशा बाद जेह्की लैंग्वेज ऐ तां ओह् इत्थै म्हत्तब ज्यादा हिंदी गी दिंदे इंग्लिश गी थोह्ड़ा मता गै लेकिन उत्थां बाद हिंदी गै ज्यादातर बोलदे जंदे न